हैलो कौन बोल रहे हो मीरा वह वेल्डिंग वर्कशॉप से बोल रहे हो क्या कौन डिम्पल

तो मैं तोशीना से बोल रहा हूँ वह हमारे घर का वह मेन गेट होता है ना दरवाज़ा वह बनवाना है वह हाइट तो पाँच फिट है उसका और जो वेड्थ है उसका चौड़ाई वह है बारह पीट

वह तो वज़न के हिसाब से बनाते हो ना तो कितना किलो का बनेगा वह चार क्विंटल पाँच क्विंटल कितना वज़न होगा उसका

पाँच का ज़्यादा भारी नहीं होगा ऐसा नहीं कि वह दरवाज़े को तोड़ देगा इतना भारी होगा तो

लोहा के क्या भाव चलता अभी का अस्सी पिचासी

तो दस बाइ मतलब बारह बाइ पाँच का बनाना है अपना और उसमें वह कास्टिंग वास्टिंग लगाते हैं वह उसका

डिजाइन आप अपने हिसाब से बनाओगे या हम बताएँगे वह बना दोगे

कितना दिन लगेगा द बनाने में

तो यहाँ घर पर आप लगा कर जाओगे और कलर वलर हुए अच्छा एक्स्ट्रा लगेगा यही है ना और उसका जो किराया विराया है वहाँ से हमारे घर तक लाने का वह

आप फिट करके जाओगे वह ऐसा है क्या दस दिन लगेगा

जल्दी नहीं कर सके तो दो तीन दिन में चार पाँच दिन लगेगा तो अभी यह ऑडर आप पक्का कर लो लिख लो

पाँच दिन में हमारा वह दरवाज़ा बना के फ़ोन कर देना मेरे को और पेमेंट पहले करना पड़ेगा क्या

चलो ठीक है ठीक है तो ये ऑडर पक्का है लिख दो हाँ